جی سلام علیکم ہاں خیریت سے ہیں ارشد بھائی ارے وہ ہم نے آپ کو کورس بتایا تھا وہ کیا ہائی اسکول کا پرانا کورس آ گیا اچھا اچھا آدھا آیا کچھ بکس کم ہیں ابھی ایں اچھا اچھا چلیے کوئی بات نہیں جتنی ہیں وہ ہمیں دے دیجیے اچھا اچھا اور ہاں ہاں ہاں بالکل کاپیاں ارے لکھیں گے کس پہ جب کا بالکل کاپی لے جائیں گے اس کی ہاں اس کی رجسٹر دے دیجیے آپ پچاس والے تین پچاس والے رجسٹر دے دیجیے اور رف دے دیجیے دو ٹھیک ہے اور پین کے دو بلیک پین کے پیکٹ ٹھیک ہے اور نیلے پین کے چار ٹھیک ہے یہ ہو گئے اور رجسٹر تھوڑے اور اچھی کوالٹی میں دکھا دیجیے اس کے کلاس میٹ وغیرہ کے ہیں

اچھا اچھا ہاں یہ سہی ہے ہاں یہ اچھی یہ اچھی کوالٹی کا ہے اس کے نکال دیجیے تین رجسٹر اس کے نکال دیجیے ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ دو رول دے دیجیے اس کے چڑھانے کے لیے دو رول دے دیجیے اور ایک اسٹیپلر دے دیجیے ٹھیک ہے اور ایک اس کی وہ کانٹوں والی ڈبی نہیں آتی ہے سفید ڈبی ہاں وہ ڈبی دے دیجیے اور وہ ایک اس کا پیکٹ دے دیجیے گا جیٹ والا نام لکھنے والی ٹھیک ہے جی اس فی الحال وہ مارکر پین جو ہوتے ہیں پین پینسل پین جو مارکر والا مارکر دیجیے گا ہاں بلیک بلیو اور ریڈ تینوں دو دو دے دیجیے گا ہاں ٹھیک ہے اتنا نکال دیجیے صاحب ٹھیک ہے ٹوٹل کر کے ہمیں بتا دیجیے گا ٹھیک ہے وعلیکم السلام